ए बिसिबांसो नांगौ औ दस थाखा थाइबाथ' होनो हाया साथ थाखाफोर आथ थाखाफोर डिसकाउन्ट खालामजागोन दे डिसकाउन्ट खालामगोन दे डिसकाउन्ट खालामनायसै साथ थाखाफोर खालामनोसै दे औ मेरला बिसिबां नांगौ ओंखारो सफ्तासे दोननानै गायदो औ लांफैदो औ मोजां मोजां मोजां मोजां दङ औ लांनो हागोन औ मोजां मोजां औ मोजां बिफांआ मोजां मोजाङैनो दं मोजां औ औ औ औ सफ्तासे दोननानै गाय

औ औ औ औ दे दे दे दे दे